तब हम मुर्गियाँ पालते हैं तब बहुत बड़ी गर्म हो रही है तो मुर्गियाँ हमारी कैसे बचेगी कि मुर्गियाँ मर जाएगी तो गर्मी में उनको चारा पाती सबका अलग अलग दिया जाता है ऐसे उनको नहाया धोया जाता है फुहारे वाली मशीन से बहुत ठंडा पहुँचाएँ ठंडे में रखो उनको साफ़ सफाई से रखो उनको साफ़ सफाई से रखकर उनको फिर साफ़ सफाई से उनको आज के सफाई में उनको बढिया देना ऐसे मुर्गी हमारी गर्मी से कैसे बचेगी मुर्गियाँ हमारी गर्मी में कैसे बची होगी गर्मी में उनको फव्वारा से उनको नहाया धोया जाता है उनको रातिक दिया जाता है रातिक देकर उनको पानी पिलाया जाता है उजियार रखा जाता है बढ़िया कि मुर्गी हमारी मरने न पावै ओके बाद में फिर हम गैया है गौ माता से हमारा बहुत प्यार था गौ माता हमको देखती नहीं देखती थी तो वह मुँह बार मुँह उठाकर बम्बाय लगती थी वह हमारे तरफ़ मुँह उठाकर बम्बाती थी तो हम आते थे उनको गौ माता को हम रोटी लाकर घर से उनको खिलाते थे रोटी खिलाकर वह हमसे बहुत प्यार करती थी बहुत कंधे पर अपन सर धर देती थी कंधे पर से धरकर वह हमको बहुत जब जो जाते थे किसी बार तब हमसे कहने लगते गौ माता से कि अब चारा पानी बगल वाले से कह दे चारा पानी उसको हमरे गौ को खिला देना उससे हम जा रहे हैं बाहर तो हम हरिद्वार अयोध्या जी कहीं बाहर गए तो वह हमारे गौ को चारा पानी सब खबा कर फिट रखते हम आते तो हमको देखती थी तो बहुत प्यार करती थी बहुत काम लग पाते बहुत चाते पाँच छः गौ माता ने हमको देखकर दिल हमारा उसको रोटी देकर तुंरत खिलाते थे हमें और गौ माता की कुछ तबियत खराब भई तबियत खराब भई तो उसको हम दवा करवाते दवा करवाते करवाते हम बहुत काफ़ी दिन भी दवा करवाया गैया हमारी गौ माता ने ठीक नहीं भई गौ माता ने जब हमारी ठीक नहीं भई तो हम दवा करवाते रहे दवा करवाते करवाते हम गौ माता ने हमारी ख़त्म हो गई ख़त्म हो गई तो हमारे बहुत चिंता भी रही चिंता बढ़ी तो हमारे दो दिन चार दिन हमने खाना नहीं खाया खाना नहीं खाया तो खाना ले कर गए तो हमारे गौ माता ने हमको इतना प्यार करती थी जब देखती थी हमको तसेहन ब्म्बाय लगती थी तो हम उनको बहुत मानता था और जब उनका चारा बनाकर बढ़िया से बढ़िया उनको चारा खिलाता था रोटी भी उनको खिलाते थे हमने उनको गुड़ भी खिलाया गौ माता हमारी बहुत मानती हैं तो शुद्ध गौ माता है गौ माता ने हमारा बहुत अच्छा काम करती गौ माता ने हमको जह तेखती थी तो गौ माता ने हमारी बम्बाय लगती थी बम्बाकर हम पहुँचे सर अपना हमरे कंधे पर धर देती गौ माता कंधे पर सिर धरकर वह बम्बाते बंबाते गौ माता ने हमको बचन दिया तो हम कहीं जाते थे तो अपने अलग बगल वालों से अपने चाचा से कह देते थे कि गौ माता को हमारी देखे रहना चारा पानी से सभी कर अच्छा नहावा धुला देना उसके बाद में नहला धुलाकर चारा पानी से उसको खिला पिलाकर हमारी गौ माता को खुद से अपना गौ माता हमारी भूखे प्यासी न रहय और वह हम कहीं जाय तो हम अपनी अगल बगल वालों को अपने चाचा को कह देते थे कि हमारे गौ माता को देखते रहना हम दो दिन में चार दिन में दस दिन में आ जाएँगे और गौ माता को भूखे न रखना चारा पानी सुरक्षित स्नान करवाना हमारे गौ माता को सुरक्षित रखना जब हम कही से आते थे तब गौ माता ने हमारी बहुत बम्बाती थी बम्बाकर हमारी कंधे पर कंधे पर सिर अपना धर देती थी उनको हम चारा पानी सब खिला पियाकर फिट करते और हमारे गैया गौ माता में बहुत हमसे लाइक करती तो तो हम जाते थे तो हमको देख लेती तो हमारे गौ माता ने बम्बाने लगती थी हमारे कंधे पर कन्धा धरकर गौ माता ने हमको और एक इधर हम गाय है तो गौ माता ने हमारी देखती ही रहती चारा पानी खिलाना पिलाना सब गौ माता को हम लोग उठा गौ माता की तबियत खराब हो गई गौ माता की तबियत खराब हुई हमने दवा करवाते रहे दवा करवाते करवाते बहुत हमने दवा करवाया हमारी गौ माता ने मेरी बच्ची ख़त्म हो गई हमारी गौ माता ने हमको बहुत बड़ा चिंता हुआ और खाना पानी हमने चार छः दिन नहीं हमने खाया गौ माता जब हमारी ख़त्म हो गई तो हम चार छः दिन खाना नहीं खाया खाना खाकर उसके बाद में गौ माता ने हमारी